नमस्ते जियां कि अस सारे जानने आं कि एह् सोशल मीडिया दा जमान्ना ऐ ते सोशल मीडिया किन्ना इस्तमाल होंदा ऐ एहदा अंदाजा तुस इस गल्ल तो लगाई सकदे ओ कि लगभग अट्ठ अरब दी अबादी चा तिन्न पोवाईंट अट्ठ अरब लोग लगभग अद्धी दुनियां सोशल मीडिया दा इस्तमाल करदी ऐ अलग अलग प्लेटफार्म दे थ्रू सोशल मीडिया इक ऐसी वेबसाईट ऐ ऐसा वेबसाईटें दा प्रोग्राम न जेह्ड़ा लोकें गी इक दूए कन्नै गल्ल करने शामल होने जानकारी सांझा करने ते कन्नै कन्नै मिलियै कम्म करने च इक मदद करदा ऐ लोक अपने दोस्तें परिवारें ते पड़ोसियें कन्नै संपर्क च रौह्ने लेई सोशल मीडिया दा इस्तमाल करदे न ते जियां में अपनी गल्ल करां ते में बी सोशल मीडिया दा इस्तमाल करना बक्खरे बक्खरे प्लेटफार्म यूस करना जिंदे चा मुक्ख तां बटसैप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ते इं'दे थ्रू इं'दे राहें में अपने विचार लोगें कन्नै सांझा करना ते दुनियां कन्नै कनैक्ट करनै आस्तै इक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म ऐ जेह्दे कन्नै तुस अपने विचार दुनियां अग्गें रक्खी सकदे ओ ते बक्खरे बक्खरे राहें लोकें दी मदद बी करी सकदे ओ ते जानकारी सांझा बी करी सकदे ओ ते ऐक्सपिरिंस बी शेयर करी सकदे ओ जियां कि हर गल्ल दे दो पैह्लू होंदे न ते एह्दा बी सदपुयोग दुरपयोग होंदा ऐ दौनें होंदे न ते साढ़े तोआढ़े पर निरभर करदा ऐ कि तुसें एह्दा सदुपयोग करना ऐ जां दुरपयोग लोकें गी एह्दा इस्तमाल करना चाहिदा ताकि तुस अपने बचार लोकें गी सांझा करी सको ते अपना ऐक्सपिरिंयस करी सको जेह्दे नै लोकें गी मदद मिलै धन्यवाद